शिवणी एक कला आसा तितून शिकतले जाल्यार खूब किदें किदें आहा हांव शिकलें तें थोडें म्हाका कळटा तें थोडें थोडें सांगता तुमकां ही अशी एक गजडी आहा ती हांव दुसऱ्या पळोवन शिकलां मातशें मातशी गजडी म्हाका कळटा पूण तें आमी त्या टायमार हातीन करतालें शिवतालें गजडी रजाई कळटा म्हाका आनी लोक सुद्दां करू दिता गजड्यो रजाई ब्लावज शिवो कळटा म्हाका ही जी एम एम्ब्रॉयडरी हातीन एम्ब्रॉयडरी करता ती कळटा भरपाक विणकाम कळोन म्हाका थोडे थोडे मातशे कळटा हातीन पोपलीन मेटी हें मो हें कळटा म्हाका आनी दुसऱ्याकूय शिकयता हांव तें हांव पयलें हांव हातीनूत करी आर्टीयेन आर्टी घेवन पोपलीन बी अशें तुवालें सगळीं शिवण बी हांवें म्हाजी हांवें केल्ली आनी दुसऱ्याकूय करून दितां पोपलिनाचें मिटयेची माणे भुरग्यांले कपडे तें कळटा म्हाका तें शिवता कोण ऑर्डर बी दिता पयली हातीन करताले आतां मशीनां येयल्या आनी यू ट्यूब कळोन तें किदें यू ट्यूबार बी पळोवन शिकता पेच वर्क बी हे म्हाका खूब आवडटा डिजायन बीन करून तें हेजे हें करपाचे पळोवन मेटियल पोपलिनाचेर हेतून म्हाका खूब आवड आहा तें मोबायलाचेर यू ट्यूबार पळोवन हांव शिकतां आनी करताय बीन घराक बेकार टायम आसा तेन्ना आनी गजड्यो हे मेटी बेटी मागीर पयशे घरां बसले कडेन कितेंय घर खर्च तरी जाता टी वी पळयता पळयता बेकार बसता तेन्ना जावं निदे टायमार एक न्हिदपा रेट आसता तेन्ना तें घेवन बसता हांव हेतून खूब फायदो सो हा आपूण करीत जाल्यार तकलेन केले जाल्यार खूब शिकपा सारके आनी करपा सारके मनशां हे खूब आसा बायले बेकार म्हणो बट टायम आसता तेन्ना बायलें हें करूंक खूब आसता रजई रजाई आनी डिमांड आहा पेच वर्क तें माणे बी करता तें अश्यो दिवल्यो बटरफ्लाय बी माणप्याच्या वर्काचे अशे खूब आहा तें थोडे थोडे कळटा म्हाका चडशे कळटा जाल्यार यू ट्यूबार पळयता ब्लावज बीन तें